جی ہمارے یہاں پرنیہ میں دو بڑی مارکٹیں ہیں

گلاب باغ ہے جہاں تھوک میں جو ہے گیہوں چاول اور کئی چیزیں ملتی ہیں اچھے داموں میں مل جاتی ہیں دوسری منڈی جو ہے خوش کی باغ میں سبزیوں کی پھل پھروٹ وغیرہ یہ سب مچھلی وغیرہ یہ سب جو ہے ملتی ہیں تھوک داموں میں ملتی ہیں جتنا آپ لے سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا جی آپ نے پوچھا کہ اس کی قیمتیں جی ان کی قیمت جو ہے پہلے بہت سستا ہوا کرتی تھی لیکن یہ دس سالوں میں بہت زیادہ بدلاؤ ہوا ہے اور لیکن لیکن پھر بھی لوگ اس کو لیتے ہیں کوالٹی اس کی اچھی ہوتی ہے اس لیے لوگ زیادہ سے زیادہ تھوک استعمال کرتے ہیں اور اس کو لے جا کر دور دراز میں لے جا کر اس کو فروخت کرتے ہیں اور اپنی محنت اور اپنی کوشش سے جگہ جگہ اس کو تھوک مال میں اٹھا کر پہنچاتے ہیں